हैलो हैलो केह् हाल ऐ ठीक ऐ केह् करा नी तूं अच्छा जाना निं कुदै घूमने ई मिगी छुट्टी थ्होई ई इक्क हफ्ता

चलने आं तूं सनाऽ कुत्थें जाना तूं नेईं तेरा केह् मन ऐ कुत्थें जाना इ'यां तूं सनाऽ जित्थें तेरा मन होऐ जाने गी उत्थें जाह्गे पत्नीटॉप जाना अच्छा कोई नीं दिक्खने आं इक्क हफ्ते आस्तै जन्ने आं हां पत्नीटॉप जाना होग तां फ्ही चलने आं सवैरे जाना शामीं ते एह् इक्क हफ्ते आस्तै खाल्ली पत्नीटॉप रौह्ना होर चलगे जां कुदै

हां हां जन्ने आं इक्क हफ्ते आस्तै छुट्टियां थ्होई दियां न मिगी हां हां किन्ने दिनें दे बाद चलचै मतलब कल्ल परसूं च कोई निं पैह्ले में घरै गी औना फ्ही उत्थुआं चलगै किट्ठे जां पत्नीटाप जन्ने आं हां किट्ठे गै जाना हां ते मिगी पत्नीटॉप जाना जां हिमाचल जाना चलो ठीक ऐ हिमाचल जन्ने आं फ्ही इक्क हफ्ते आस्तै जन्ने आं ठीक ऐ फ्ही